म्हजो गांव गोवा आनी गोवा म्हणले की जे ट्युरिजम स्टॅट म्हणटात हांगासर चड ट्युरिस्ट येतात कित्या खातीर तर बिचार भोंवपाक बाकिचे देवळां पळोवपाक चर्ची पळोवपाक अशें खूब कितें कितें पळोवपाक आसा तेंच पळोवपाक येतात आनी हांगासर ट्युरीस्ट गायड म्हणलो की तेका हिंदी इंग्लीश मराठी आनी कोंकणी ह्यो चार मिनिमम भाशा येतात आतां थोड्यांक बाकीच्योय भाशा येतात कित्याक ते शिकलेले आसतात बट ते चडशे यूज जायना आतां रशियन ट्युरीश्ट येतात तेंच्या कडेन रशियन भाशा उलोवपाक थोडें आजुनूय गायड आसात गोंयांत आनी ट्युरीस्ट येता त्या प्रमाणान तांचे चड आसा चड शें रशियन ट्युरीस्ट आसता आनी बाकिचे ट्युरीस्ट येता तेंकां सगळ्यांक चडशी इंग्लीश येता सो इंग्लीश हिंदी मराठी आनी कोंकणी ह्यो चार लेंग्वेजी चडशो यूज जातात